ہماری پڑھائی کے دوران جو کتابیں ہوتی تھیں ان کو مکمل کرنے میں کافی سمئے لگتا تھا جیسے مان لو ہماری عربی اول کی پڑھائی رہ چکی ہے عربی اول کی تو جو پڑھائی ہوتی تھی شروع میں ہدایۃ النحو ہے نحو صرف کی کتابیں ہوا کرتی تھی اور فارسی کا آسان قاعدہ یہ تو لگ بھگ پورے سال سات آٹھ مہینے میں جو ہے پوری ہوتی تھی اور اس کے بعد میں پھر ان کا ان کو دوہرایا جاتا تھا تو سارا سال ایک ایک کتاب میں گزر جاتا تھا اس کے بعد جب دوم میں آنا شروع ہوئے دوم میں سوم میں اس کے بعد میں پھر کتابیں جو ہے جیسے القرأۃ الراشدہ ہے اس کو پوری کرنے میں لگ بھگ مشکل سے پانچ ایک مہینے ششماہی تک یہ کتاب پوری ہو جایا کرتی تھی تو عام طور سے کتاب کے لیے چار چار پانچ مہینے لگتے تھے تین چار مہینے مکمل طریقے سے لگتے تھے پوری کرنے میں کسی ایک کتاب کو اور کچھ کتاب زیادہ موٹی رہا کرتی تھی کچھ ہلکی رہا کرتی تھی تو کتابوں کے وقت کتابوں کے حساب سے وقت لگتا تھا ان کو مکمل کرنے میں